आं दिनै जोंनि राइजोनि माखासे मायन' गुइन' साननो हनो गोरों सानसुमै गुरु फुरहित आरो फोरोंगिरि बिथांमोननि साखाथियाव आङो सम सम समाय दिहुन्नानै आङो माखासे सोलोंथाय सोलोंहैनाय जायो जों मानसि हिसाबै जोंहा थांनानै थालांनांगौबा जोङो मा रोखोम सोलिलांनांगौ न'खर संसार जानायाव जोंहा बिसि फिसायनि गेजेराव फिसा फिसौनि गेजेराव मालाबा एना एनि जानो नागिरोब्ला जोङो बेफोरखौ जों माबोरैहाय समाधान खालामलांनांगौ बेनि बागै आङो माखासे सम दिहुन्नानै माब्लाबा माब्लाबा आङो सोलोंहैनाय जायो दा सोलोंहैनायजों लोगोसे दिनै आङो माखासे बोसोनगिरिफोरनिफ्राय आङो सोलोंनानै मोनबाय जे न'खराव जेब्लानोखि बिसि फिसायनि गेजेराव मानिबा बबेबा खेत्र'आव माबा मोनसे फिसा खोथा बा मोनसे फिसा खामानिखौ लानानै इसे जेंना जेंगोना जानो नागिरोब्ला अब्ला बेखौ माखासे बुंनो होग्रोनांगौ आरो बुंनो होखांनायनि उनावहाय नोङो जोबनायाव जेब्लानोखि बे सिरि थायो अब्लानो बेखौ फारि लानानै लासैनो सिं जानानै सोंनांगौ दा बेखौ बुजायदों आरो जेब्लानोखि नोङो सिं जानानै नों गावनियावनो जुदि नोङो मोजाङै फारि लानानै नोङो सोङोब्ला अब्ला नोंनि गोरोन्थिखौ बियो फारियै बुजायलांगोन होननानै बोसोनगिरिफ्रा बोसोन होलांनाय जादों आरो फिसा फिसौफोरखौ माबोरैहाय दैदेनलांनांगौ बेनि बागै बुङो जे बिथांमोनहा नोङो नोंनि माखासे गाज्रि सोदोब गाज्रि फेशन माब्लाबाबो फिसा फिसौ नुजासे नोंसोर दा रायलाय एबा दा दिन्थि सासे गथ'नि खर'वा ओरैबादि जायो जे माने गांसे गोदान लेखा लेखा सादा बायदि होननानै बुंदों जेरै बे लेखा सादायाव नों जायखि साइज नि नोङो लिरा बे दागआ नांना थागोन थिग बे रोखोमनि नोंनि फिसाफ्रा नोंनि माखासे माब्लाबा माब्लाबा बबेबा खेत्र'आव नोङो गाज्रि सोदोब बा गाज्रि बेब'हार दिन्थियोब्ला बेखौ नोंनि फिसाया नोंनिफ्राय नुनानै सोलोंगोन बेनि थाखाय नोङो फिसाफोरखौ मोजां लामायाव लांनोब्ला नोङो जेसेबांखि दुखु जारला जाया जाथों बिसाय बिसि फिसायनि गेजेरै जेमानखि जेंना जेंगोना थाथों फिसा फिसौफोरनि गेजेरावहाय माब्लाबाबो दिन्थिनो नाङा आरो माब्लाबाबो फिसा फिसौखौ गाज्रि सोदोबजों बुंनो नाङा आरो नंखाय खोथाखौ बुंनो नाङा जाय सुबुंआ उन्दैनिफ्रायनो नंखाय खोथा खोनाबोगोन बा गाज्रि बेब'हार नुबोगोन बा गाज्रि सोदोब खोनाबोगोन बेखौनो गथ'फ्रा सोलोंनानै लागोन बेफोरबादि सोदोबखौ जोङो गोजानाव दोननानै जुदि जोङो मोजाङै मोजां जोङो न'खरखौ दैदेनलाङोब्ला जोंनि फिसा फिसौआ उन जोलैयावहाय गावजों लोगोसे नोंसोर बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लाखिलांगोन आरो बे गथ'आ गुनि गियानि जानानै बयजोंबो साबायखर होजानाय जागोन आरो मोजाङै मोजां देरहासार जौगासार मावफुंसार मावनो हाग्रा जालांगोन आरो बयजोंबो मान मोनगोन फिसाफोरनि सेरावनो नोंसोरबो मान मोनगोन बेफोरबादि माखासे गोनां गोनां खोथाखौ सानसुमै फुर'हितफ्रा बुंलांदों दा बेखौ लानानै आंबो दोनै आंनि बिसि फिसायनि गेजेरावहाय माब्लाबा माब्लाबा इसे एनै नारखुरजानो नागिरोबा आङो गुरु बायख्य' गुरु बोसोन बिनो देरसिन होननानै गुरुनिफाय देरसिन रावबो गैया होननानै आंनाव साननाय फोथायनाय दङ आंहा धोरोम इसोरनि फारसे आंहा फोथायनाय दङ दा बिनिखायनो आङो जेसेबांखि जेंना जेंगोना थाया बे गुरुफोरनि फोरोंनाय बायदियैनो आङो सोलियो आरो असयज्य' जुदि जायो माब्लाबाफोर खोनासंथावै जुदि बुंथारोब्ला आङो इसे एरायनानै थानाय जायो थिग बिदिनो आङो गुरुफोरनि बोसोनजों आङो दिनै आंनि न'खर संसार जानायखौ आङो मोजाङै मोजां इसेब्लाबो आङो सोदांबोनो हाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे आंनि जिउनि लोगोरिया एबा जिउनि लोगो आंनि हिनजावाबो दिनै सासे गंसे एलपि स्कुल नि मिसत्रेस जानानै माखासे खेत्र'आव आंनि बायख्य'खौ आंनि माखासे बाहायथिखौ नुनानै बियो आंजों नांगौ रोखोमनि बे फेर फाथिनो हाया आरो गथ'फ्राबो आंनि खोथाफोरखौ फंसेबो दाना दा दिनै इसोरनि अननायाव आङो आंनि फिसाजोखौ आङो बिएससि फोरोंनो हाबाय आरो आंनि बिसियाबो आंनि बारगा खोथाखौ दा बुङा आरो खामानिखौ मावा बिनिखायनो आङो आं सानो दे गुरुफोरनि बोसोन दैदेनगिरिफोरनि बोसोन बेफोर गासैबो बोसोना नंखाय नङा दा दिनै बे बिथांमोननि बोसोनजोंनो आङो दिनै बिथांमोननि बोसोनखौ फालिनानैनो आङो दिनै आंनि न'खरखौ मोजाङै मोजां आङो सो खुंनो हागासिनो दङ आरो जेसेबां हायो इसिबां आङो आंजों लोगोसे आंनि उसुं खाथि खालानि सुबुंफोर आरो माखासे राइजो राजाफोरखौ लानानै आङो सम सम राजहुवा आङो फुजा फाथालि होयोब्ला बेहाय माखासे खेत्र'आव आङो बेफोरखौ आङो बुजायनानै होयो आरो बिनि थाखायनो राइजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोननानै आंखौ दिनैसिम गले गले फिरि मोनथाम आंखौ गावबुरा बिबानाव दोनबाय दा आङो ओरैबादि गावबुरा बिबानाव दोनजानानै आङो इसोरनि अननायाव गामिनिफ्रायबो अननाय अनसायनाय मोनदों आरो गामि खाथिनिफ्रायबो अनसायनाय मोनदों आरो माखासे गोजौ थाखोनि माब्लाबा माब्लाबा इउनित आन्स'लिक निफ्रायबो आङो हांख्रायजानायसिम आङो दिनैसिम बे शक्तिखौ मोनबाय मानोना बेफोर गासैबो गोरों गोरा आइ आफा दैदेनगिरि फोरोंगुरुफोरनि बुजायनाय आरो बायख्य'खौ आं लानानै दिनैसिम आङो बे खिनि लामायाव आं सौफैदों आरो आं हानायखिनि आं नाजालांगोन जाहाथे सैज्य'गुन आरो महरगुन आरो सैज्य'निफ्राय देरसिन जेबो गैया होननानै बिसोर बुंनायाव आङो जेसेबांखि जेंना जेंगोना जाया मानो आं बेखौ स्रियै आं गंनानै थायो आरो आङो उनावहाय लासैयै फारि लानानै आंनि खामानिखौ आं मावलांफिनो दा बेखौनो आङो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ आं बाहायनो फोजोबनाय जाबाय